भारतमे सभ से पसंदीदा राज्य हमर मुम्बइ यऽ मुम्बइ एहि दुआरे हमरा पसंद यऽ किआकि हम मुम्बइके हमर जन्म छी वहाँ हम पढ़ाइ लिखाइ ई सभ सभटा केलहुँ ओतै ओतै हमर बचपन बीतल बचपनके बाद हम धीरे धीरे पैघ भऽ गेलहुँ मुम्बइ एगो बोली फिल्मी दुनिया छियै वहाँ पर हर तरहके आदमी अहाँकेँ भेटत घूमै लऽ अहाँ जाइ सकैत छी मन्दिर वगैरह सभ किछु मुम्बइमे बहुत नीक जगह छै मुम्बइमे हमरा सभ से नीक समुद्र किनारा लागैया समुद्र किनारामे कनि काल घूमैले चलि जाइत छी अहाँ दुनिया दुनियाके सभ तरहक टेंशन से अहाँ मुक्त भऽ जेबै मुम्बइ हर केओ चाहैत छै जे हम मुम्बइ घूमैले जाइ मुम्बइमे हर तरहके मन्दिर छै फिल्म इंडस्ट्री छै तरह तरह कऽ अभिनेता अभिनेत्री छै ताहि दुआरे मुम्बइ हमरा बहुत नीक लागैया मुम्बइमे अहाँ देखबै अहाँकेँ हर तरहके पार्क रिसोर्ट मंदिर सिनेमा घर बहुत तरह कऽ यहाँ तक कि वहाँसँ मतलब अहाँकेँ मुम्बा देवी जीवदानी ई सभ बहुत तरहके छै हाजी अली ताहि दुआरे हमरा मुम्बइ बहुत नीक लागैया मुम्बइमे एजुकेशनो लाइनमे मुम्बइ बहुत बढ़िआँ छै मुम्बइमे अहाँ कोनो चीजके ख्वाहिश अहाँकेँ जे भी कोनो सपना रहत अहाँ मुम्बइमे पूरा कऽ सकैत छी ओहिसँ अहाँ कखनो वञ्चित नहि रहि सकैत छी मुम्बइ एहन जगह छै जतऽ हर इंसानके ककरो नहि ककरो एक बार जरूर जयबाके चाही ओतऽ गेलासँ अहाँकेँ बहुत बढ़िआँ लागत मुम्बइ एहि दुआरे हमहुँ कोशिश करैत छियै हम अपन सभ परिवारके एक बार नहि एक बार मुम्बइ लऽ जाबी ओतऽ घुमाबी फिराबी ओकर सभकेँ जे इच्छा छै ओकरा सभकेँ पूरा कराबी ताहि दुआरे हमरा मुम्बइ नीक लागैया मुम्बइ एहन सिटी छियै जे मुम्बइ एहन जगह छियै जे हमरा सभ कऽ सभ कऽ हर ककरौ एक बार नहि एक बार जाके ओतऽ जरूर घुमबाके चाही बहुत बढ़िआँ जगह छियै मुम्बइ ताहि मुम्बइ एहि दुआरे हम मुम्बइए जाइ लऽ चाहैत छी